नमस्ते भैया भदोही से बोल रहे हैं मैंने लास्ट टाइम आपके यहाँ से पार्सल ऑर्डर कराया था पिज़्जा आप रेस्टौरेन से बोल रहे हैं ना जी तो लास्ट टाइम जो आपने डेलीवर किया था ऑर्डर बट उस टाइम में आपने उसमें पिज़्जा पा पिज़्जा सौस डालना भूल गए थे जी तो अभी हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो मैं मैं सोच रही थी आप के यहाँ से खाने की चीज़ें ऑर्डर करने के लिए आप बता सकते हैं कि मेन्यू में क्या है फास्ट फूड में या फिर वेज़ नॉनवेज़ में जी आप एक काम करिए आप पिज़्जा भेज दीजिए जी बट अगली बार की तरह भूलेंगे नहीं मतलब कि बहुत टाइम हम ने आप के यहाँ से ऑर्डर किया है पर आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आपका नेगेटिव फीडबैक ऑलरेडी हो रखा है दोबारा कुछ ऐसी ग़लती ना करें तो अब इस बार जो आप पार्सल डिलेवर करिएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ भूलें ना जी